असांजो जो हिंदू धर्म आहे ॾिसिजे त उहो नेचर सां प्रकृतिअ सां जुड़ियल आहे शायदि जनमु जा संस्कार हुजनि ऐं हुतो वठी करे शादीअ जा संस्कार हुजनि या वरी आख़िरि में मृत्यू जा संस्कार हुजनि उहो ज्यादातर वधीक त नेचर सां ई जुड़ियल आहिनि प्रकृति सां जुड़ियल आहिनि कीअं त हाणे असांजो श्राद ईंदा आहिनि त श्राद जो अहिड़ो टाइम आहे समय अहिड़ो आहे की उन महिल जेतिरा बि पखी आहिनि जीअं कावं आहिनि त उन्हनि जो नेस्टिंग जो टाइम हूंदो आहे त असांजो घर में खीर ठहींदी आहे या ॿियूं पूरी ठहींदी आहे त असां उहो सम्झो पंहिंजे पूर्वजनि जे लाइ रखंदा आहियूं त उनजो त नेस्टिंग जो टाइम त असां उन्हनि खे उन पखियुनि खे बि खुराक जो आहे सुठी मिलंदी आहे इन करे असां जीअं हाणे सूरज खे असां जल चढ़ाईंदा आहियूं त अर्द कंदा आहियूं त उनजो जल आहे उअ असांजे अखियुनि जे साम्हूं हेठि किरंदो आहे त उन सां असांजा अखियूं बि असांजो अ असर थींदो आहे त हीअ असांजा इहे धार्मिक विश्वासु आहिनि कोई बि असां कर्म कयूं था धार्मिक अ जो उनमें उनखे रूप ॾिनो असां जेतिरो बि असांजी नेचुरल जो बि शयूं आहिनि सभु उन सां धार्मिक रूप ॾेई करे असां उनखे मल्हाईंदा आहियूं त असांजो हे कण कण में असांजो जो धार्मिक विश्वासु ईअं गहिरो थी वियो आहे की असां उन मं निकिरी नथा सघूं छो त हू नेचर सां कनेक्टिड आहे त उनखों असां परे नथा वञी सघूं त असांखे ईअं लॻे थो असां जो हीअ पूजा पाठ था कयूं जो असां धार्मिक गतिविधि था कयूं उहो हिकु नेचर सां जुड़ियल आहे अ जीअं जीअं असां आख़िरि में जीअं दाह संस्कार थींदो आहे त असां उनखे शमशान घाट ते वञी साड़े ईंदा आहियूं पंहिंजी बॉडी खे जो बि आहे त उहो मतिलबु हिकु किसमु जो हवन आहे त उहो शुद्धी थी वेंदी आहे उनजो जीवाणू इन्सानु जो खतमु थी वेंदा आहिनि इन अहिड़ी कई आहे कई आहिनि जीअं हाणे असां सगड़ा पायूं था या शादी वियांव में जो बि रसमूं आहिनि उहो सभु धार्मिक प्रवृति सां रिलेटिड आहे जो बि हाणे ॾिसो असांजो जॾहिं फसल पैदा थींदी आहे त उहो बि असां उहो नेचर आहे मतिलबु की उन उन उन समय में असां त्योहार मल्हाईंदा आहियूं त उहो उहो त्योहार ऐं ओलो हूअ फसल ॿई रिलेटिड कनेक्टिड आहिनि त उहो नेचर सां आहिनि त जेतिरी बि असांजी ईअं तव्हां ॾिठो आहे जेतिरी बि असांजी गतिविधियूं आहिनि असांजे धार्मिक हूअ कंहिं न कंहिं रूप में नेचर सां जुड़ियल आहे त मां त ईअं चवां थो असांजो जो हिंदु धर्म आहे उहे काफ़ी एडवांस आहे ऐं साइंटिफिक आहे त इनमें कोई ॿी राय कोन्हे